न्यूज चैनल का हम लोग ज़्यादा देखते हैं हिन्दी न्यूज ज़्यादा पसन्द करते थे जैसे बिहार झारखंड हो गया आजतक हो गया एट्टीन न्यूज हो गया यानी बहुत न्यूज है हिन्दी में तो हम लोग हिन्दी ज़्यादा देखते हैं ऐसे भारत नाइन चैनल है जो ज़्यादा बताते हैं जो हमारे देश के ही बारे में बताते हैं जैसे खोज ख़बर है बताते हैं जैसे बहुत चीज़ का बताते हैं भारत नाचियन तो हम लोग का तो देश ही में मैथिली में चैनल है मैथिली में हम लोग देखते हैं और ज़्यादा हम लोग का हिन्दी चैनल ठीक लगता है जैसे हिन्दी यह हो गया आपको बता दें ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर देखते हैं बहुत चैनल का तो नाम उतना जवा पर नहीं आ रहा है लेकिन हम लोग हिन्दी ज़्यादा देखते हैं और हिन्दी हम लोग को अच्छा लगता है

आपको हम कह दें कि ई हिन्दी ही चैनल जो हैं आजतक इसमें वह उनको हम ज़्यादा देखते हैं रिपब्लिक भारत भी हम देखते हैं रिपब्लिक भारत हमको सबसे अच्छा रिपब्लिक भारत लगता है न्यूज चैनल हिन्दी में तो हम उनको ज़्यादा पसंद करते हैं रिपब्लिक भारत को